ہاں میں سفر کرتا ہوں اور اُس کی وجہ ہے کرکٹ مجھے کرکٹ کا بہت زیادہ شوق ہے اِس کے لیے میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں اور جہاں جاتا ہوں وہاں کرکٹ کی ٹیموں سے میچ لڑاتا ہوں اور اُنہیں جیتنے کی بھی کوشش بہت زیادہ کرتا ہوں اِس کرکٹ کھیلنے کو میرا بہت من کرتا ہے اور میرے کو ایک جنون ہے کرکٹ کا جس کے لیے میں زیادہ سفر کرتا ہوں اِس کے لیے میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں اور اِس کو میں نے بہت دِل سے لگا رکھا ہے کرکٹ میری جسم میں بسا ہُوا ہے اور مجھے کرکٹ بہت زیادہ پسند ہے اِس کے لیے میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں